जय झूलेलाल मुंहिंजे हिसाब सां हा परिवाहन सुविधाउनि जे कमीअ जे वजह सां ॾाढियूं दिक़तूं अची रहियूं आहिनि जीअं त को बि रोॻी एम्बयुलन्स टाइम ते न पहुची सघण जे कारणु ॾाढी तकलीफ़ भोॻे थो ट्राफ़िक जी वजह सां वक़्ति ते अस्पतालजी सेवा जो लाभ नथो वठी सघे हूंअ अस्पताल असांजे पासे में ई आहे पर गांवनि में जेके अस्पताल कोसों परे आहे खेसि माण्हुनि खे ॾाढियूं तकलीफ़ुनि जो सामनो करणो पए थो जंहिंजे करे उन्हनि पंहिंजे जान सां बि हथु धोइणो पए थो मुंहिंजी मासी गांव में रहंदी आहे जॾहिं बि कोई बीमार थींदो आहे घर में त उन्हनि खे अस्पताल वञण लाए कम से कम अधु मुनो कलाक लॻंदो आहे जंहिंजे वजह सां उन्हनि खे ॾाढियूं तकलीफ़ुनि जो सामनो करणो थो पए पियो जय झूलेलाल